उन्दैआव फरायसालियाव थांनाय समाव मोनसे मोजां गोसोखांथि दङ जे थांजेननायाव आङो क्लास नार्सारी बेयाव जे आङो सेथि सानाव गाबदोंमोन आरो बेयाव फोरोंगिरिफोरा जे हमथाना लाखिबाय बुहुत माने मोजां गाइड खालामबाय आरो बिदिनो नेसनेल एन्थेम बेफोरखौबो जे स्कुलनिफ्रायनो फोरोंगिरिनिफ्रायनो जे रोंबाय आरो एसेहाय क्लासआव थांनानै बेयावबो जे मोजां मोजां गोसोखांथि दङ जेरै स्पर्टस एनुयेल स्पर्टसआव जे फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज बेफोरखौ मोनो हादों मोन आं खेला गेलेनानै खारनाय खेला आरो ग्रुप आरो बेयाव ग्रुप अवाइस रानदोंमोन आङो लाकि ब्लु हावसआव खननै मोनदोंमोन ब्लु हावसआ आंनि थाखाय लाकि बेयाव आं स्पर्टस गेलेदोंमोन काबाडि थ्र' बल गोबां मानि बेदिनो जोंनि ग्रुपआ फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज ब्लु हावसआ बेखौ मोनोनो हादोंमोन आरो क्लास सिक्स क्लास सिक्सआव सिस्टार सासे गोदान फैदोंमोन जों बेखौ मोनदोंमोन जों गिदोंमोन आरो बेयाव गिनायजों जों माने एसे दिसिप्लेनै थायोमोन आरो बेबायदिनो सिस्तारफोरजों गिनायजों लोगोसे दिसिप्लेना जोबजासिम थाबोबाय थाबाय आरो जे एसे हाइ क्लास मोनहैनानै जेरै क्लास ओइट नाइन बेफोराव जे सासे सार दंमोन ओमफ्राय बे सारा माने बुहुत पानिशमेन्त होयोमोन जोंखौ मादार लेंगुवेजखौ स्कुलफोराव रायलायोबा जे पानिशमेन्त होयोमोन जाहाथे आंनिया माने इंलिशमोन मेडियाममोन बेनिखायनो पानिशमेन्त मोनोमोन आरो पानिशमेन्त मोनबोदोंमोन रायलायखुमानायनि थाखाय हमजादोंमोन आरो बिदिनो क्लास नाइनावबो जे सासे टिचार मोनदोंमोन ग्रामार टिचार बेयावबो जों जे हायिनि क्लास टेस्ट क्लास टेस्टआव जे जोङो पानिशमेन्त मोनदोंमोन बेयाव जोंखौ पास्त टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स फिउचार टेन्स विदिन माने फर्टि मिनिटसआव जोंखौ हान्ड्रेड था जेरै इट एट इटेन होन्नायफोरखौ लिरनो होदोंमोन बेयाव बारा लिरनो हाजोबाखैमोन ओइटि प्लास जादोंमोन ओमफ्राय ओइटि प्लास जायिखाय स्टाफ रुमाव साफा साफा लेंहरनानै जोङो बुजादोंमोन ओमफ्राय बेनि उनावबो जे क्लास टेनाव मेमरि दङ क्लास टेनाव जोङो मेट्रिक होनायफोरा जे बयस फाइभ गोर्लस फाइभ मोन बेयावबो जोङो बड' क्लासआव जोङो हौवाफोर सासेल'मोन माने बेखौ एदावबाय थायोमोन आरो गोर्लसफोरा जोङो बड'निया साथाममोन माने बुहुत स्कुल लाइफआव माने इन्टारेस्टिं बेबायदिनो गोसोखांथि मोजां मेमरिफोरा जानानै थाबोबाय नार्चारिनिफ्राय क्लास टेनसिम बेबायदिनो मोजां नलेडजफोरखौबो मोनबोबाय आरो मोजां मेमरिबो जाना थाबाय मोनसे स्कुल लाइफनियानो बांसिन बावगारनो हायि माने मेमरि बेखौ जोङो मोनबोबाय आरो बिदिनो गोबां गोबां मेमरि दङ जेरै स्कुनिफ्राय फैस्लाबमोनि हम वार्क फोरखौ खालामोमोन गिनानै बेफोरावनो माने बुहुत गिनानै खालामोमोन आरो खालामाबा जोंखौ बुयोमोन बेखायनो खालामोमोन बिदिनो मेमरिफ्रा साबसिन